जय झूलेलाल ट टेक्नोलॉजी ऐं इंटरनेट जो इस्तेमालु वॾे पैमाने ते थी रहियो आहे हुनमें असांजे सिंधी भाषा जो बि उपयोग थी रहियो आहे जीअं त सिंधी चैनल ऐं प्रोग्राम वग़ैरह हुन में ॾिना विया आहिनि जंहिं खे असां चङे पैमाने ते ॾिसी सघूं था जंहिं खे असांजे लाइ ॾाढा फ़ाइदे वारा आहिनि सिंधी सिंधीअ में असां पंहिंजे ॿारनि सां बि ॻाल्हायूं जीअं उहो वॾे पैमाने ते हुनजो उपयोग थिए जेको असांजे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे हिन लाइ सिंधीअ जी मां असांजी मातृभाषा इहा ॾाढी वॾी पैमाने ते पहुची वञे जीअं असांजो जीअं असां जो वक़्तु बदिलजंदो तीअं असांजी मातृभाषा बि वॾे पैमाने ते बदिलजंदी ऐं असां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि उहो ई चङी पैमाने ते उपयोग कयूं जय झूलेलाल